गोंयान पर्यटकांक येवपाक खूब आवडटा खुबशे भायले पर्यटक गोंयान आपले मजा करपाक येता पूण ही मजा तेंची केन्ना केन्ना सजा बसून जाता गोंयान येताना गोंयान येवपी टूर पर्यटकांक केन्ना केन्ना गोंयकारां वा गोंया भायले लोक के फटो फटय फटयतात आनी तेंची सगळी मजा पिड्ड्यार करता ताका लागून गोंयान येतान गोंयान येवच्या पयलीं गोंयच्या पर्य गोंयान येवच्या पयलीं पर्यटकांक आपले सगले किदें आसा तें एडवांस बुकींग अशें करून दवरुपाक जाय गोंयान येवच्या पय गोंयान येता तेन्ना तांच्यानी रेल्वे वा तेंचे रावपाचें सगले कितें ते एक जानकार मित्राक विचारून सगळे पयली बुकींग करून दवरुपाक जाय कित्याक लागून तांकां मागीर त्रास जावपाक जायना गोंयान येवन किंवां ते गाडयो वा स्कूटर मोटरसायकली भाड्याक घेता जाल्यार ते तेंच्यांनी चड फास्ट चलोवप चलोवपाक चलोवप ना अशें बसून तांकां सांगपाक जाय गोंयान येता तेन्ना चड प्रमाणांनी तेंच्यानी पब्लीक वेहीकल म्हटल्यार बसी अशें बसी रिक्शा वो टॅक्सी करून घरा वचपाचें आपलें आपलें जेन्ना ते गाडयो घेता तेन्ना ते पियोन चलोवप न्हू अशे बसून तांकां सांगून दवरुपाक जाय गोंयान येवच्या पयली तेंचें हॉटेल बुकींग तेंच्यांनी अशें एक मित्राक सांगपाक जाय जेंचेर ती खूब विश्वास करता आनी अशी विश्वासली एजन्सी कडल्यान तेंच्यांनी बुकींग करून आपलें रावपा करपाचें खावपा पिवपाचें सगलें कांय सगळे पयलीच एडवांस करून दवरुपाक जाय गोंयान येवच्या पयली पर्यटकांक गोंया गोंयाची सगळी जाणकारी प्राप्त करून गोंयान येवपाक जाय गोंया भायले ट्युरिस्ट अशें कळ्ळे जाल्यार खुबशे खुबशे शॉपवाले तांकां फटोवपाक सोदता कमी कमी पयशांची वस्त बसून तांकां चड पयशांनी दिता आनी तेंकां फ फटायतात गोंयान येता तेन्ना ट्युरिस्टांक सगलें सगलें सारकें विचारून आनी जानकारी करून येवपाक जाय